हैलो मुंसिपल ऑफ़िस मां निखार थी ॻाल्हायां सैक्टर ॿारहं इंदिरा नगर मां झूलेलाल मंदिर मो इते असां वटि कल्ह झूलेलाल जो महोत्सव मनायो वियो जंहिंजे कारण हिते खाधे पीते जी वज़ह सां घणोई कुझु गंद थी वियो आहे पतला पियूं आहिनि बोतला पियूं आहिनि गंदगी थी वई आहे त तव्हांखे गुज़ारिश आहे की हिते अची तव्हां सफ़ाइयूं करे असांजो ईअं जॻह क्लीन करवायो ताकी अॻिते क को बि बीमारी न थी उनजे लाइ तव्हांखे गुज़ारिश आहे की जल्द सां जल्द अची करे हिते सफ़ाई करवाई